मूंखे सभिनि खां सुठो योग आसन सूर्य नमस्कार लॻंदो आहे छोकी इहे हिकु पूर्ण व्यायाम आहे सूर्य नमस्कार सभु योग आसननि मां ॾाढो सुठो आहे हिन जे करण सां साधक या माण्हू जो शरीर निरोगी थींदो आहे शरीर स्वस्थ थी रहंदो आहे ऐं तेजस्वी थींदो आहे हिन योग खे सभु माण्हू नंढा वॾा माई भाई ॾाॾो ॾाॾियूं ॿार जवान सभु करे सघंदा आहिनि ऐं आराम सां करे सघंदा आहिनि इहे ॿारनि आसन नमस्कार या मुद्राऊं सां ठहियलु आहे दिमाग़ु ॾाढे सुठे नमूने कमु कंदो आहे शरीर जो नियंत्रण थींदो आहे शांती मिलंदी आहे एनर्जी मिलंदी आहे अंदरि जी ऐं ॿाहिरि जी ॿिन्हिनि जी शांती मिलंदी आहे हिन सां असांजे शरीर जी ॾाढी चर्बी बि घटिजंदी आहे हथ जोड़ड़ सां असांजे लोभ मोह अंहकार बि ख़तम थींदो आहे ऐं हुन सां असांखे छा आहे सम्मान तेजु उर्जा ऐं शुभ कार्य में वृधी थींदी आहे हिन खे ॿारहं जनवरी स्वामी विवेकानंद जो जनम ॾींहं सभु मिली करे सूर्य नमस्कार आयोजित कंदो वेंदो आहे हिन खे ॿारहं जेके आसन आहिनि उहे उन्हनि जा नाला आहिनि हस्त उत्तानासन पर्वतासन अष्टांग नमस्कार भुजंग आसन पर्वतासन ताड़ासन हस्तपादा आसन इन जा ईअं ई ॿारहं टोटल आहिनि क कबा आहिनि ऐं हिन खे कंदे वक़्त चइबो आहे ओम मित्राय नमह ओम सूर्याय नमह ओम खगाय नमह ओम भास्कराए नमह इन सां शरीर रोगु मुक्त थींदो आहे कब्ज़ बिल्कुलु हटिजी वेंदी आहे मानसिक शांतीअ जो त छा चइजे ॾाढो रिलीफ मिलंदो आहे रीढ़ जी हॾीअ खे ॾाढो आराम मिलंदो आहे लीवर किडनी ऐं ॾाढा ई शरीर जा जेके जेके अंग हूंदा आहिनि मजबूतु थींदा आहिनि ऐं असांजे जेके घुटननि जो जेको असांखे सूर थींदो आहे कमरि में सूर थींदो आहे उन में बि ॾाढो आराम मिलंदो आहे पर हिन खे पंहिंजी शारीरिक क्षमिता जे अनुसार करिणो खपे ईअं न की असां हिकु सौ अठ दफ़ा हिकु दफ़े में ई करे वठूं ईअं न हिन खे ल छह दफ़ा रोजु अगरि कंदासीं त असांजो शरीर खे ॾाढी एनर्जी मिलंदी जय झूलेलाल